ई जे हँ हमे कोनो भी समान

तऽ ई अहाँके घरपर समानके जे छै से पहुँचा दैया एहिसॅं छै की हमरा अहाँके

ई तऽ बहुत ही बढ़िऑं

आओर एहिमे अछि कि सबसे बड़ा बात छै हमरा अहाँके परेशानी से बचैया

समयके सबसे बड़ा बचत होइया अहाँ जे जेबै समान खरदैलए बजारमे अहाँके समय बैच जाइया आओर अहाँ समय अपन अगला काजमे लागाबै छी समयके अहाँ दोसर काज कैरि लै छी सबसे बड़ा बचत होइ छै समयके आओर परेशानीसऽ बजारके परेशानीसॅं भीड़के परेशानीसॅं

चीज अहाँके घरपर दए आबैया एहिसऽ हमर अहाँके समयके बचत रहैया आओर बड़ी नीक लागैया कि ओ घरपर जे यऽ दए अबैया समान आ बहुत ही विनम्र नम्रता सऽ दैया समान आबिके

आ नहि कोनो परेशानी होइया

ई भेला सऽ ग्रामीण क्षेत्रके भी लोग जे यऽ जे चीजके हम्मे अहाँ नहि जानै रहियै मोबाइलपर देखके मङ्गाए लै छियै

तऽ ओ ओकरा घरपर दए अबैया जे महिला घरसे बाहर नहि जा सकै छै ओ महिलाके छै की हमे खाना बनबैके समान जे छै मङैबै

घरपर पहुँचाबैवला एहि सऽ ओकरा जे छै से मङ्गाए लैया समानके मङ्गाए लैया ओ चीजके लाभ मिलैया बहुत लाभ मिलैया हरेक क्षेत्रमे लाभ मिलैया बिद्यार्थीके लाभ मिलैया

आओर छै की अहाँके एहिसब सऽ लाभो यऽ आओर ग्रामीण क्षेत्रके विकासो यऽ इहो सब छै कि ग्रामीण क्षेत्रके विकास कहल जाइया की ग्रामीण क्षेत्रमे भी अहाँके सबकिछु मिलैया आओर सबसे बड़ा छै की समयके बचत भए जाइया आओर समयके बचत होइया तऽ ई बहुत ही अच्छा बात छियै हमरा अहाँ केलिया